भारत जी हर कुंड कुर्छ में रहण वारे माण्हुनि खे फैशन प्रभावित करे थो असां बि फिल्मूं ॾिसी करे उन प्रकार जा कपड़ा ठ पंहिंजा ठाहिण जी कोशिश कंदा आहियूं मूंखे बि बाग़बान फिल्म जी हेमा मालिनी वांगुरु साड़ी पाइणु पसंदि आहे सिंपल सोबर साड़ी पाइणु कॾहिं वार खोलण त कॾहिं थोरो जूड़ो ठाहिणु कॾहिं सिल्क जी साड़ी पाइणु इन इन तरह असां फिल्म एक्ट्रेस वांगुरु पंहिंजी ड्रेस ठाहिण जी कोशिश कंदा आहियूं